एहन प्रकारके तऽ कोनो किताब नहि पढ़लहुँ हँ लेकिन जोक्स बहुत पढ़लहुँ हँ जे पढ़िकऽ बहुत हँसी लागल जोक वाला किताब पढ़लहुँ हँ लेकिन कोनो किताब मे एहन कोनो बात हम नहि पढ़लहुँ हँ जे कि कारण हमरा हँसी लागत